आं नोंथांनिआव दस जन मानसिफोरनि थाखाय ओंखाम जानो अर्डार खालायदोंमोन नाथाय दायो साबाल' जासिगोन जाग्राया ओमफ्राय आङो नोंसिनो ओंखाम अर्डार खालायनाय समावनो साजिनि रांखौबो होखादों नाथाइ दायो साबानि रांखौ आं माब्ला मोनफिनगोन